हय हय संगीता ज्वॅलज न्हय आं हां मगे नांव निविता हांव लास्ट मंत न्हय तुमचे कडेन एक यरींग करून व्हेल्लें पॅटन पॅटन बरो आसलो सो मागे चोडवाल तें सो तेच पॅटनाचें न्हय तो पॅटन यरिंगाचो पॅटन आसा पळय तोच न्हय म्हाका नॅकलस नॅकलस म्हणल्यार कसो एक केन अशी फाटल्यान साकून मुकार आनी हिंगां फ्रंट तो यरिंगाक हां तोच पॅटन घालून म्हाका जाय आसलें एक आतां सद्द्या कशें आसा भांगार आं आं हां

आं दे आनी देंवपा ना कांय आनी देंवपाची बी आसा आतां फुडें आतां पावसान बी म्हण देंवत्लें आं तेका लागून पूण हय हय ना हांव धाडटा तुका वॉट्सॅप वॉट्सॅपाचेर धाडटा फोटो काडून केन्नाय म्हारगाय येवपा मेळ जाल्यार हांव पळयता पस्नली येवन मेळपा आं तें घेवनू येता नाजाल्यार आतां स आतां धाडटा तुका एक पांच मिणटानी सुमार मात्शें पळयता पळयता पूण तें चोडूं म्हणटालें त्याच पॅटनान तें करून घे आ म्हणन यरिंगाच्या तो पॅटन तेका लायक आ तेका लागून आं तशें जाल्यार आं हां नॅक्स्ट विकान येता ओके बरें बरें